हमारे पास भैंसे जो से स्वस्थ रखने के लिए हमको अनेक प्रकार की बीमारियों से उसको चार्ज करवाना पड़ता है जिसके कारण उसे कोई बीमारी ना हो जैसे कि हम भैंस हमारे पास है उसको बीमारियों से मुक्त रखने के लिए हमके उसकी अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए ताकि उसके गोबर में कीड़े वगैरह ना पड़े पड़े जिसके कारण हमें साल में एक बार टीकाकरण करवाना पड़ता है जिसके द्वारा भैंस को कोई बीमारी ना आए उसी से भैंस के द्वारा मनुष्य को मनुष्यों को भी कोई बीमारी ना हो इसके कारण हम कि देखभाल अच्छी तरह करते हैं सालभर में एक बार टीकाकरण भी करते हैं जिसकी वजह से उनकी कहीं जैसे खुर हुआ कहीं सड़न गदा हुआ तो उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं वो हमारे धर में आ जाते है मनुष्य को छू लेते है जिसके कारण मनुष्य को इसकी बीमारी हो जाती है या चमड़ी कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण हमको बहुत प्रभाव पड़ता है इसी के कारण हमें जानवरों को अच्छे ढंग से देखभाल करना चाहिए ताकि हमको कोई नुकसान ना पहुँच पाए इसी के कारण हम जानवरों को देखभाल सालभर में एक बार टीकाकरण करवाते हैं सरकार भी हमारे इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है टीकाकरण वगैरह नहीं तो जैसे मनुष्य कोरोना से पागल हुए थे उसी तरह से जानवर भी होते हैं जिसके कारण उसे कई बीमारियाँ पैदा होती है जिससे मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसी के कारण हमें उनकी देखभाल अच्छा रखना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए